हमरा एने छै ने खास करि के मैथिली भाषा बोलै छै से मैया दीदी बहन लोग खास करि के मैथिली कहीं भी कोना कोना मे मैथिली भाषा के जादा प्रयोग होइ छै आ ओ सब दीदी सब जितना है ओ गाँव देहात मे सब खास करि के मैथिलिये भाषा बोलै छै हँ